पांच अश्यो तारीक ज्यो हांव केन्नाच विसरपाक शकचो ना त्यो म्हटल्यार दोन ऑक्टोबर अठराशें एकोणसत्तर ह्या दिसाक आमचो एक व्हडलो नेता महात्मा गांधी ह्याचो जल्म जाल्लो दुसरो चवदा सप्टेंबर एकोणशें एकोणपन्नास हो दीस हिंदी दीस म्हण शाळांनी मनयतात तिसरो पंदरा अगस्ट एकोणशें सत्तेचाळीस आमच्या भारताक भारत देशाक स्वातंत्र मेळलें चोवथो एकोणीस डिसेंबर एकोणशें एकसश्ट ह्या दिसाक आमचें गोंय पुर्तूगीजां पासून मुक्त जाल्लें पांचवो पांच जून एकोणिशें त्रेसश्ट

हिंदी हो पर्यावरण दिवस म्हण मनयतात